जय झूलेलाल गल ग़लतियूं त घणियूं ई थींदियूं आहिनि पर उन्हनि खे ग़लतियुनि खे ठाहिण बि हिकु वॾी कलाकारी आहे हर लेडीस खां ग़लती थींदी आहे अचो असांजे पंहिंजे रंधिणे में ई हलूं कॾहिं खीर उभामी वेंदो आहे त कॾहिं भाॼी सड़ी वेंदी आहे सभिनी खां वॾी कला अथव भाॼी खे अगरि तरो लॻी वञे अगरि ख़राब थी वञे त उन खे कीअं ठाहिजे अगरि सियल भाॼी असां ठाहियूं था उन खे तरो लॻी थो वञे नंढी नंढियूं ॻाल्हि थी ॿुधायांव अगरि हुन खे लॻी थो वञे त पोइ छा कयूं उन में थोरो ॿियो बसर कटे करे विझो जीअं हुन जी सिमल ख़तम थी वञे ऐं उन खे थोरो सिझण रखी छॾियूं त उहो पंहिंजे पाण ई हुन पंहिंजी हालति में अची वेंदी ईअं ई ज़िंदगी में अगरि वॾियूं वॾियूं असांखे ग़लतियूं थियनि थियूं त उन्हनि खे ग़लतियुनि खे ठाहिण जे लाइ असां उन्हनि खे थोरो टाइम ॾियूं थोरो सब्र कयूं त उहा पंहिंजी पंहिंजी जॻहि ते अची वेंदियूं अगरि हुते ई असां गुसो करणु लॻंदासीं पंहिंजी पहिरियां ग़लती थी वेंदी ऐं असां उते ई गुसो कंदासीं ऐं सब्र विसारे छॾींदासीं त उहा ग़लती असांजी महाग़लती थी वेंदी